हॅलो हां म्हजें नांव चिन्मय हां म्हाका तुजो नंबर म्हज्या फ्रॅणान दिल्लो एकट्या तुमचें इवँट मॅनेजमँट आसा हां ओके ओके तेन्ना म्हाका एक कोटेशन हे काडपाक जाय आशिल्लो बड्डेचो तुमी ट्वॅण्टी फस्टाचो घेता ओके सो आमचो एक ट्वॅण्टी फस्ट बद्दे आसा ऑन सिक्स्टींत बजट म्हटणा तो म्हाका सद्याक आयडिया ना कांय बट तुमचें एक तूं सांगल्या जाल्यार म्हाका बरें पडटलें ओके म्हजो बजट जो आसा पळय तो विदीन फाय थावजण म्हाका करपाक जाय इवँट डॅकोरेशन केन्ना ओके सो फाय थाव हो उपकारता म्हाका मात फाय ठावजनान कितें येतलें तें मातशें सांगता ओके बरें तशें जाल्यार करया हें कनफर्म सिक्स्टिंताक आसा इवँट आनी लोकेशन जें आसा पळय तें रेवाड्या आसा तेन्ना त्या लोकेशनार तुका सगलें घेवन येवचें पडटलें आनी एक याद दवरपाक जाय की टॅरस हो जो आसा तो ओपन टॅरस आसा तेन्ना बलुनाचें बी तुका मॉनींग करपाक मेळचें ना कांय बरें बरें आनी बाकिचें इवँटाचें आसा तुमचे कडेन कितें ओके तर म्हाका एक सद्याक सद्या खातीर एक